मां टीवीअ में हिकिड़ो ई सीरिअल ॾिसंदी आहियां हुनजो नालो अनुपमा आहे अनुपमा पंहिंजे जीवन में ॾाढा ॾुख ॾिठा आहिनि वेचारीअ उन उन वनराज सां शादी कई त वनराज बि उनसां सही न हलंदो आहे हुनखे अनुपमा कोन वणंदी आहे उहो पंहिंजे साउरनि में उनखे सिर्फ़ु उनजे नंढे पुट ऐं उनजे सहुरे ई साथ ॾिनो आहे जीवन में बाक़ी त हिनजो घो्टु वनराज आहे उहो त मतिलबु उनजी ससु उनजो घोटु उनजे खिलाफ़ु आहिनि उनखां पोइ बि उन वेचारीअ पंहिंजे जीवन में अॻियां हली करे ख़ुशी ख़ुशी सभिनी जी सेवा कई आहे साउरनि में ऐं पंहिंजी डांस एकेडमी खोली हुअईं हुनमें बि हुन वेचारे ॾाढो सेक्रिफाइस कयो आहे डांस सेखारींदी हुई डांस कंदी बि हुई उनखां पोइ हिनजी मुलाक़ात अनुज सां थी अनुज ऐं अनुपमा कॉलेज जे ज़माने खां गॾ ई हुया गॾ में हुननि पढ़ाई कई अनुज हिनखे ॾाढो प्यार कंदो हुयो पर हिन अनुपमा खे कुझु बि ख़बर न हुई ऐं छवीह साल हू अनुपमा जे करे ई कुवांरो वेठो हुयो उनखां पोइ छवीह सालनि खां पोइ हिन अनुज अनुपमा सां शादी कई उनखां पोइ हिननि हिकिड़ी छोकिरी अनाथ आश्रम मां अडोप कई उन उहा छोकिरी नंढी आहे नंढी हुई उनखे ॾाढो प्यार कंदा हुया ऐं अनुपमा जेका हुई उनजा टे जेका ॿार आहिनि उनमां जेको नंढो नंढो पुटु हुयो इनजो ॾाढो साथ ॾींदो हुयो ऐं नंढो पुट कंहिं हुनमें उन उनजो मौति थी वियो हू गुज़ारे वियो उनखां पोइ अनुपमा अमेरिका वई उते हुन होटल में वेटर जो कमु कयो हुते वेचारी झाड़ू पौछा बि कंदी हुई उनखां पोइ उतां जो जेको मालिक हुयो उहो हिन्दुस्तानी हुयो हुन चयांइसि त ठीकु आहे भई हाणे तूं मुंहिंजी होटल में कुझु मूंखे ठाहे करे वैराइटी ॾेखारि भई तूं कीअं थी ठाहीं त हुन हिक दफ़ो वैराइटी हुनखे ठाहे करे खारायांई त उनखे ॾाढी वणी इन करे चयांइसि त तूं हाणे हिन होटल जी शैफ़ आईं ऐं तूं हाणे हिन होटल में रोटी ठाहींदीअ उनखां पोइ उहा उते रोटी बि ठाहिणु लॻी ऐं पोइ वरी हिनजी मुलाक़ात अनुज सां थी त अनुज चयांइसि त हाणे तूं मूंसां मिलणु अचु पर उनजी जेका धीअ हुई जंहिंखे उन अडोप कयो हुयो उन कारण कंहिं कारणवश उहा अनुपमा खां नफ़रत कंदी आहे त उहा चएसि थी कि हाणे तूं मुंहिंजे पप्पा सां न मिलंदीअ ऐं तूं असांजे जीवन मां हली वञु तूं अमेरिका मां हली वञु तूं असांजे पुठियां अमेरिका छो आई आहीं त पोइ अनुपमा चए थी त मां त पंहिंजो केरियर ठाहिणु आई आहियां सभिनी त मूंखे छॾे ॾिनो आहे त भई हाणे मां किथे वेंदसि अमेरिका में आई आहियां मुंहिंजो सुपिनो हुयो पहिरीं खां ई त मां अमेरिका अचां पहिरीं बि ॿ दफ़ा उन उनखे अमेरिका अचण जो चांस मिलियो हुयो पर हूअ न अची सघी पंहिंजे परिवार जे करे हूअ इंडिया मां न निकिरी सघी हाणे हूअ हिते पहुची करे अमेरिका ऐं हाणे हूअ पंहिंजे पेरनि ते बीहणु चाहे थी ऐं इनजो जेको वॾो पुट ऐं नूंहुं आहिनि उहे बि अ अमेरिका में रहनि पिया हिक दफ़ो उन वॾे पुटु पंहिंजी मां खे ॾिसी करे ऐं होॾां मुंहुं फेरे करे ऐं हली वियो अनुपमा पंहिंजे पुट खे सॾ बि कयो पर उन ॾिसी करे ऐं अनदेखो करे छॾियो उनखां पोइ हिनखे ॾाढो ॾुखु थियो ऐं पोइ वरी इन जी नूंहुं खे ख़बर पई त मुंहिंजी ससु अ अमेरिका आई आहे त हीअ पंहिंजी धीअ खे वठी करे अमेरिका अ अचे थी पंहिंजी सस खे मिलणु पोइ चएसि थी त मुंहिंजी ससु भई उनखे चए थी भई मम्मी भई हाणे तव्हां मूं सां गॾु रहो त अनुपमा चए थी त न भई मूंखे मुंहिंजो पुटु ॾिसी करे बि अनदेखो करे छॾियांई ऐं हू चए थो मां पंहिंजी मां सां नथो रहणु चाहियां त पोइ मां हाणे तुंहिंजे घर हली करे कीअं रहां त पर हुनजी नूंहुं चए थी न भई असांखे तव्हां जी ज़रूरत आहे मुंहिंजी धीअ खे तव्हांजी ज़रूरत आहे इन करे तव्हां असां सां गॾु रहो पर अनुपमा चए थी त न मां तव्हां वटि न रहंदसि हा मां ईंदी वेंदी रहंदसि छो त मूंखे पंहिंजो केरिअर ठाहिणो आहे ऐं मूंखे जंहिं हिन अजाणे शहर में आसरो ॾिनो उन होटल जे मालिक मां उनखे दोखो न ॾींदसि इन करे मां उन्हनि वटि रही करे ऐं उन्हनि जी होटल में कमु कंदसि